हमरा एगो एहन समयके सामना करऽ पड़ल जेकि एना अछि जे कि जेना हम एगो इसकुलमे पढ़ै छलहुँ हमरा एगो कोनो काम घर पर भऽ गेल छलए जिनका हम बहाना मारिकेँ इसकुल से बॅंक के गेलियै मने भागि गेलियै इसकुल से आओर ई काम नीक छलए जे हम अपन दोस्तनके साथ सिनेमा देखै लेल जा रहल छलियै ओ केना न केना हमरा सरकेँ घरो पर पता चलि गेलै तऽ एहिके कारण हम सिनेमा सिनेमा तऽ देखलहुँ मजा लेलहुँ अपन सिनेमाकेे तकर बाद ओहिके प्रात भेने जे हॅं इसकुल गेलहुँ तऽ इसकुल मे सर बजाकेँ पनिश केलथि आओर कहै छलथि जे अपन गार्जियनकेँ बजाके लऽ आबि केना ने केना हम अपन सर केँ केनाहियो केनाहियो मना लेलियनि कि सर ई गार्जियन केँ नहि बजइयौ फलना चिलना जे पापाकेँ पता चलतै तऽ ओ हमरा डांँटथिन तऽ सर हमर बात समझि गेलखिन आओर ओ एहि बात से सन्तुष्ट भऽ गेलखिन कि आइ के बाद ई ओ घटना नहि कऽ सकै अछि मने आइ के बाद इसकुल से नहि भागि जाएत बिना कहने भागबो करत तऽ हमरा से बिना परमिशन लऽ कऽ जायत उसके बाद सिनेमा देखत नहि तऽ हम एकर पापाकेँ कहि देबनि ओ एते हमरा तसल्ली दऽ देलथि ओहिके बाद हम एकरा ओहि इसकुल से मने गार्जियन केँ नहि कहलखिन बजबै लए